ईअं त स्कूल खां ई हिकु सबजैक्ट हुओ जेको मूंखे जाम दिलि सां वणंदो हू हुओ हिसाबु हिसाब रखण में मां सभिनि खां होश्यारु हूंदो हुओ हेसि तांई की मुंहिंजी सभु टीचरियूं बि मुंहिंजी तारीफ़ कंदी हुयूं छोकी सॼे स्कूल में